मां हिकिड़ी ब्रिज कार्ड्स जी गेम आहे जेका ब्रेन खे एक्टीव रखंदी आहे इहा मां सिखी हुई पहिरियों उल्हासनगर में रहंदो हुयुमि त असां रंग वारो रांदि कंदा हुआसीं पाण में सिंधी दोस्त उनखां पोइ जॾहिं मां मुंबईअ में शिफ्ट थियुमि त वॾनि वॾनि साइंटिस्ट जे विच में वेही करे इहा ब्रिज रांदि सिखियुमि कार्ड्स जी गेम आहे सभु इंटेलिजंट साइंटिस्ट ब्रेन खे एक्टिव रखण लाइ इहा रांदि कंदा आहिनि उन्हनि खे बाक़ाइदा क्लब ॾिनी वेंदी आहे त पंहिंजो ब्रेन एक्टिव रखनि ऐं जीअं ऑफिस में चङी तरह साइंटिफिकली कमु कनि ऐं मां उन्हनि सां रांदि सिखी इनमें घटि में घटि चार माण्हू खपंदा आहिनि हिकिड़ो तव्हांजो पाटनर ॿ आपोनंट चारई ॼणा रांदि कंदा आहियूं ऐं कंपिटिशन हूंदी आ असांजा आपोनंट ॿिए हंधि रांदि कंदा आहिनि असांजा काउंटर पार्ट बि उते ॿी टेबल ते रांदि कंदा आहिनि पोइ ॿिन्ही जो स्कोर टैली कंदा आहियूं पोइ उन हिसाब सां हिक ॿिए जी हूअ पॉईंट्स कढंदा आहिनि पोइ उनखां पोइ ख़बर पवंदी आहे त कहिड़ी टीम खटी बेसिकली हीअ गेम ब्रेन खे एक्टिव कंदी आहे साउथ बॉम्बे में घणियूं ई क्लब्स आहिनि जेके सिनीअर सिटीजन घणो करे हिनमें घणाई इनवॉल्ड आहिनि छो त सिनीअर सिटीजन खे ॾींहं जो निंड न खपे छो त ॾींहं जो सुम्हंदा त राति जो निंड न ईंदी त ॾींहं जो असां हुते रांदि करणु वेंदा आहियूं मां हुते घणनि खे ब्रीज सेखारणु वेंदो आहियां ऐं उन्हनि खे सेखारे टे कलाक हुननि सां रांदि करे उन्हीअ खां पोइ असां खे कुझु फस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइज़ ॾींदा आहिनि ऐं उन्हीअ खां पोइ टिनि कलाकनि खां पोइ असां हली वेंदा आहियूं हिन टिनि कलाकनि में असांजो घणो ई कुझु हुते वॾनि माण्हुनि सां सिखणु मिलंदो आहे ऐं घणोई अदब सां असांखे हलिणो पवंदो आहे उते ब्रिज जे हिसाब सां मां घणाई जॻहियुनि ते ब्रिज रांदि करणु वेंदो आहियां वॾियूं वॾियूं टुर्नामेंट में हिते घणनि ई जॻहियुनि ते मूंखे प्राइज मनी प्राइज बि मिलंदी आहे ट्रॉफी मिलंदियूं आहिनि ऐं घणोई कुझु आहे ऐं तंहिं खां पोइ मां बि चाहींदुसि त यंग जनरेशन में बि अॼु ॿार ख़ाली पढ़ाईअ ते ध्यानु ॾियनि था पर ब्रेन एक्टिविटीअ में एॾो इंट्रेस्ट ॿार नथा रखनि जेकॾहिं हे ॿारनि खे थोरी बि हीअ गेम सेखारिजे त ब्रेन एक्टिव थो रहे उनखां पोइ ॿारनि खे उहो एक्टिव रहणु खां पोइ ॿार पढ़ाईअ ते उन हिसाब सां हुनजो ब्रेन एक्टिव रहंदो त पाण ई हू पढ़ंदा वेंदा छो त उन्हनि खे उन्हनि जी मेमोरी शार्प थींदी वेंदी आहे मेन बेसिकली हिन ब्रिज गेम में मेमरीअ खे शार्प कयो वेंदो आहे माण्हू हिन गेम घणाई ॼणा अवाइड कंदा आहिनि भाई कॉस्टली गेम आहे जूआ आहे पर ईअं नाहे हीअ कार्ड्स गेम ब्रेन खे एक्टिव रखणु वेंदी आहे ऐं हर का शइ कोड वर्ड में असांखे बिडींग थींदी आहे बीडींग कार्ड्स ईंदा आहिनि असां खे कुझु टेबल ते ॻाल्हाइणो नाहे ख़ाली उहो कार्ड रखिणो आहे उन हिसाब सां पार्ट्नर रिस्पॉन्स ॾींदो आहे जीअं हाणे अलॻि अलॻि टाइप जो असांजो सिस्टम हूंदो आहे कोई प्रेसिडेंट रांदि कंदो आहे जंहिं में सिक्स्टीन प्लस वन प्लस थींदो आहे कंहिं में वन प्लस इस्टैंडर्ड थींदो आहे ट्वेल प्लस थींदो आहे कंहिं में वन प्लस एटीन प्लस थींदो आहे त उहो अलॻि अलॻि सिस्टम थींदो आहे त हर प्लेअर पंहिंजे पाटनर सां ॻाल्हियूं करे उनसां सेटींग करे उन्हीअ खां पोइ हू उहो सिस्टम फिक्स करे पोइ बीडींग कंदा आहिनि कोड वर्ड बीडींग थींदा आहे उहा ऐं उहो कार्ड में लिखयलि हूंदो आहे असांखे कार्ड उहो टेबल ते रखिणो आहे उन्हीअ खां पोइ प्र प्रोपर राइट कॉन्ट्रॅक्ट ते पहुचणो आहे राइट कॉन्ट्रॅक्ट ते वञी करे उन कॉन्ट्रॅक्ट खे असांखे कीअं ठाहे ॾे कीअं उनखे कॉन्ट्रेक्ट खे जिते पहुता आहियूं समुझो गेम कॉट्रेक्ट आहे त गेम कीअं उहो ठाहिजे कार्ड असांजे समुझो गेम बीड कई आहे चार स्प्लीट त ॾह ट्रीट खपनि त कीअं ठाहिजनि उहा प्लानींग थींदी आहे उहा प्लानींग माना तव्हांजो ब्रेन एक्टिवेट थो थिए उहो प्लान कयुव उनखे ठाहियुव त तव्हांजो ब्रेन एक्टीविटी वधंदी आहे उनमें कंहिं बि शइ में हीअ जीअं चेस गेम आहे तीअं ब्रिज गेम आहे चेस गेम में बि तव्हां ॾिसंदा हुंदव त घणा ई माण्हू हुनमें ब्रेन खे सोचींदा आहिनि भई कीअं हीउ हीउ हिन चाल हली आहे त मां कीअं हलां चाल असांजे ब्रिज गेम में बि ईअं ई आहे असां खे बि जेकॾहिं आपोनंट कोई कार्ड हलंदो आहे त असांखे रीड करिणो पवंदो आहे हिकु कार्ड खे ई भई ॿावंजाह कार्ड में हिन वट कहिड़ा कार्ड आहिनि मुंहिंजे राइट हैंड वटि कहिड़ा कार्ड आहिनि डमी त अची वई डमीअ जा हेठि ईंदा आहिनि कार्ड्स त असांखे उहो सॼो स्टडी करे असांखे उहो कॉन्ट्रेक्ट ठाहिणो पवंदो आहे जकेॾहिं कॉन्ट्रेक्ट असांजो डाउन थो वञे असांजे ख़राब प्ले जे करे त असांजो प्ले उहो ख़राब थी वेंदो देन वी आर द लूज़र त इनकरे हीअ ब्रिज गेम ॾाढी सुठी अथव मां त सलाह ॾींदुमि ॿारनि खे इहो घटि में घटि थोरो सेखारियो

त हीउ मोबाइल ख़ाली एंटरटेनमेंट लाइ युजफुल आहे पर ब्रेन एक्टिविटी नाहे हुननि जो ब्रेन त डंप डंप थींदो वेंदो त महिरबानी करे मां तव्हां सभिनी खे सलाह थो ॾिंयां ॿारनि खे अहिड़ी काई एक्टिविटी ॾियो जीअं पोइ उहो ॿारु अॻियां हली पढ़ाईअ में हुनजो ब्रेन हलंदो